टी वी से हमारे जो दादा हैं चाचा हैं चाची हैं टी बी सीरियल देखते हैं चाची हमारी दादा हमारे न्यूज़ सुनते हैं टी वी सीरियल पिक्चर अच्छे से अच्छे देखते हैं जो भी टी वी में दिखाई देता है वो सब न्यूज़ सुनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर देखते हैं सीरियल देखते हैं यूट्यूब पर जो है नेट से हम लोग यूट्यूब पर व्हाट्सअप पर फेसबुक पर जो भी फेसबुक सर्च करते हैं फोटो सर्च करते और अपलोड करते हैं यूट्यूब पर हमारा जो अब हम सुनने जाते हैं सीरियल जैसे यूट्यूब पर पिच्चर ऐसे जो भी हम लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं अच्छे से अच्छे न्यूज आए फोटो आए अपलोड पर वीडियो गाना सोंग अच्छे से अच्छे आते हैं फेसबुक पर फोटो अपलोट करते हैं बेकिंग न्यूज टी वी पर जो हमारे दादा लोग सुनते हैं सीरियल पिच्चर टी वी सुनते रहते हैं अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी के इंटरनेट हमारे फ़ायदेमंद के लिए है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज कर रहे हैं हम लोग व्हाट्सअप से फ़ायदेमंद हमारा फोटो मेल हर चीज़ करते